जों गामिनि उथुल दैमारिया फुटबल गेलेनायाव जोबोद मोजां आरो जोबोद सिमार्ट बिथाङा गामिनिफ्राय गेलेनानै मोजां गेलेनानै मोजांसिन गेलेनानै देरहासार जानायनि थाखाय बिथांखौ एभारेस्ट क्लाबा लानानै बासिनानै लाना फैदों आरो एभारेस्ट क्लाबाव गेलेनानै बिथाङा बिराद नाम जादा जाबाय आरो बिथांखौ बयबो सिनायथि मोनबाय लोगोसेयावनो बिथाङा दा दाबोसोम बल जोयो आरो बिथाङा बल जोनायनिफ्रायनो साख्रिबो मोननो हाबाय बिथाङा फुटबल मोजां जोगिरि मोजां जोनानै दिन्थिनायनि थाखायनो बिथांनो साख्रि होनाय जादों फौजि एस एस बि साख्रि होनाय जाबाय बिथाङा साख्रि मोनबाय दा बिथाङा साख्रि मोननानैब्लाबो साख्रिनिफ्राय फैनानैब्लाबो क्लाबाव बबावबा खेला दुला जायोब्लाथाय बियाव खेला गेलेहैयो आरो लोगोसेआवनो बिथाङा खेलाखौ गेलेनानै देरहासार खालामो नाम क्लाबखौबो नाम जादा खालामो आरो माने बिथांनि मोजां जोनायनि थाखायनो बिथां मोननि एभारेस्ट क्लाबाबो मोजां नाम मोन्दों लोगोसे एभारेस्ट क्लाबाबो बिराद जौगादों आरो मानसिफोरजों मोजां होनजादों नाम जादों बिथां उथुल दैमारि जोनाय मोजां जोनायनि थाखायनो बे क्लाबखौबो मानसिफोरा मोजां बाख्नायदों लोगोसेयावनो बिथाङा फुटबलखौ मोजां जोनायनि थाखाय सरखारा बिनो साख्रिबो होनाय जाबाय लोगोसेयावबो बिथाङा फुटबल मोजां जोनायनि थाखायनो साख्रिबो मोनबाय आरो बिथाङा न'खरखौबो बिबदिनो मोजाङै सामलायलांनो दा हाबाय बिनिखायनो जोङो सोरबाफोर गेलेगिरिफोरा मोजाङै गेलेनो लुबैदोंब्ला गोसो होनानै गेले जाहाथे नोंथां मोनहाबो उथुल दैमारि बायदि मोजाङै खेला गेलेनानै बेफोरबादि साख्रि मोनो लोगोसेयाव न'खरखौ मोजां सामलायनो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो सेसथा खालाम आरो सेसथा खालामोब्लाथाय हायिनि जेबो बाथ्रा गैया सेसथा खालमब्लाथाय सब खामानियानो जों मावफुंनो हायो आरो थांखिखौ जों लायोब्ला मोजाङै थांखिखौ लानांगौ आरो जाय थांखिखौ लायो बिखौ जोङो गोसो होनानै मावफुं नांगौ जेरैहाय उथुल दैमारिया उन्दैनिफ्रायनो गामियाव नारें नारें फिथायनि बल जोयै जोयै जोनानै गामियाव बल गेलेनाय हुदाखौ खालामबोदों आरो बेबदिनो बिथाङा दिनैसिम जौगाबाय आरो बिथाङा मोजां बल जोनानै साख्रि मोनबाय बेनि थाखाय बिथाङा गावनि संसारखौ गोजोन खालामलांनो हाबाय न'खरखौ मोजां सामलायनो हाबाय बिबदिनो जोंबो उथुल दैमारि बायदि गोसो होनानै खेला दुलायाव गोसो होनांगौ बिबदिनो जों मानसिफोरजों सिनायखि सिनाय जानांगौ आमोखाया मोजां जोगिरि बिथांखौ जोंनो नांगौ होननानै बुंजानाय बायदि मोजां नामखौ लाखि नांगौ बिबदिनो जोङो मोजां सेसथा खालामनानै खेला गेलेगिरि जानांगौ नाजायोब्लाथाय जोङो हायिनि जेबोआनो बाथ्रा गैया नाजाब्लाथाय जों हाखायो जेरै उथुल दैमारिया नाजानानै दिनै मोजां प्लेयार जालांबाय लोगोसेयावनो प्लेयारजों लोगोसेयावनो साख्रिबो मोनलांबाय बिनि थाखायनो जोंबो नाजानांगौ सेसथा खालामनांगौ बिथां उथुल दैमारिनि बायदि